पेंट करने के लिए हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यदि कुछ चीज़ें ऐसी छत है जैसे अपने को पेंट करना है और कुछ जगह विंडोज हैं जहाँ पर अपने को थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं और यदि आयल पेंट कर रहे यदि उसमें किसी प्रकार कि अपने उससे गलती हो गई तो उसको सुधारे में बहुत समस्याएँ आती हैं क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती जहाँ पर अपन आसानी से पेंट नहीं कर सकते हैं और दीवाल वगैरह पे तो अपन आसानी से पेंट कर सकते हैं लेकिन कहीं पे अपने को चित्र बनाना है तो उसे पेंट के माध्यम से यदि अपन बनाए हैं तो उसमें भी अपन को दिक्कत रहेगी क्योंकि अपन ऐसा बनाने के लिए अपन चित्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो गलत हो जाता है तो अपने मन में भी ग्लानी उत्पन्न होती है अरे अपने गलत कर दिया क्योंकि समस्याएँ बहुत सारी रहती हैं कुछ जगहों पे अपने हाथ नहीं पोछ पाते हैं या कुछ अपने को ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है और ऐसी बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं जो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि मुश्किलों का सामना करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है इसलिए मुश्किलें तो आती हैं जीवन में और हमें अनेक कठिनायों का सामना करना बहुत जरुरी है यदि अपन कुछ गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेगे भी नहीं फिर गलतियाँ इंसान को सिखाती हैं तभी तो व्यक्ति आगे बढ़ता है और समझ जाता है कि अपन ने कहाँ पर गलती कि है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पेंट के माध्यम से